हैलो आं जी आं जी आं जी आं जी फ्री आं स्टैंड पर खड़ौते दा इंया रेट ते तिन ऐ तुस ढाई सौ देई ओड़ेओ अच्छा आं रुक्की लैगे पर दौ सौ रपेआ तुसें एक्सट्रा देना पौना ते भी में रुकना बी ऐ ते मेरा फेरा त्रुट्टना पंज दस्स मिंट दा भी आं जी दिक्खो आं भी में तुस आक्खा दे पंज दस्स आक्खदे आक्खदे अद्धा घैंटा बी लग्गी जंदा भी दिक्खो आं असें दौ फेरे लाने होंदे ते मेरा फेरा बी त्रुट्टी जाना जेह्का होर कुदै लाना होग चलो डेढ़ सौ देई ओड़ेओ भी एक्स्ट्रा आं जी आं जी एक्स्ट्रा लैना आं कोई गल्ल रुक्की जाह्गे कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ऐ तुस फोन करी लैयो जेल्लै तुसें औना होग में आई जाह्गा ठीक ऐ ठीक ओके